ہم اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت اپنے ماں باپ کو دیتے ہیں اور دینا بھی چاہیے کیوں نہ دیں جبکہ وہ اُنہوں نے ہمیں پیدا کیا چھوٹے سے بڑا کیا اور ہماری اتنی کیئر کی اتنی کیئر کی کہ ہم اِس لائق آج بن سکے اُنہوں نے جب بچپن میں ہم روتے تھے تو وہ ہمیں چپ کرانے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے تھے اور ہماری ایک تکلیف سے اُنہیں کتنی تکلیف ہوتی تھی اور ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہم جتنا بھی اُن کے لیے کریں وہ بہت کم ہے اِس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے زیادہ اہمیت اپنے ماں باپ کو دیں اور اِنشاء اللہ دیتے رہیں گے